पहिल प्रोडक्ट जे छल ओ लैपटॉप छलै डेलके वन टी बी जकर रैम अहाँके मतलब रोम जे रहै वन टी बी रहै आओर जकर मतलब इनटेलके प्रोसेसर छलै आओर काफी बढ़िआँ एक्सपीरिअन्स रहलै हुनकर